हमारे यहाँ दीपावली मनाते हैं तो उस दिन हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं दिया जलाते हैं और सबसे अच्छे अच्छे मिलते हैं हाथ मिलाते हैं सबसे सब बढ़िया रहता है और जब होली मनाते हैं तो उस दिन हम हमारे घर में मतलब एक सबको रंग लगाते हैं अपने दोस्तों लोगों को रंग लगाते हैं और हमारे घर में उस टाइम गुझिया बनता है मिठाई बनता है और जो भी मतलब खाने की चीज होता है सब कुछ बनता है और जैसे रक्षाबंधन हो गया उस दिन हमारी बहनें जो होती हैं वो हमको राखी बाँधती हैं तो हम हम लोग उनको जो इनाम देना होता है हम लोग दे देते हैं जैसे कि हमारे प्रयागराज में भी हाल ही में मतलब कि पूजन हुआ था कुम्भ का मेला जो जो छः मन्थ पे आता है उसकी कुम्भ जो बारह मन्थ पे आता है उसे महा मेघ का मेला बोलते हैं जो हमारे प्रयागराज में स्थित होता है बहुत बड़ा मेला लगता है वहाँ उस उस टाइम जनवरी में होता है तो वो एकदम अलग ही टाइम लगता है वहाँ